मामोन औ औ

लाब जायो माथो लाब जाया जानो लाब जायो जोंहाथ' गोथाङावनो फानो फाननायालाय बिदिनो कुइनथेलाव एखनबा बोसोराव सारिहाजार एखनबा फासहाजार बिदि थाङो आरो

ए फुलि ना फिथाइ ए फुलिया बिदिनो दालआव थ्रिस थाखा सलिस थाखा दाल गोलैबाय गय नाङै गय फिफांखौ नायै फिफां ए गयखौ जावैनो माबा गायजेन्नायाव जेनोबा नों फिनसेसो हालौनानै गयखौ लारि लारि गालां गोलां जेरेखम आलुफोर गाया होमबा बेदिनो लारि लारि होनानै उनावहाय गासो गासो होबानो जाबाय आरोखि लारि लारि होलांनानै गयखौ गासो गासो होबाय आमफ्राय बेनि उनावहाय नोङो हाग्राफोर माफोर खोबनानै होबाय आरो दाथ' गय फिथाइआ राना आरोखि बेबायदि हा गोरानफोरना रानो नालाय मथामथि गय फिथाइखौ माबाखांनानै गाय जावैनायाव गासो गासो होनांगौ आरो खासिया खालामनाया बोसोरसे बोसोरसेजों खासिया खालामनांगौ बोसोरसे बोसोरसेजों बोसोरथाम खासिया खालामबा माबा बोसोरबा सय बोसोरजोंनो थायो जाहैदों फिथाइआ बिदिनो थाइयो औ दे दे दे मोजाङानो जादों ना

औ औ आंबो बिदिनो बोरायजों मावफा मावफा आंबो इसे रोंलांदों रोंबाय आरोखि औ दे औ औ दे